आं ओंखाम ओंख्रिथ' संनाया सङो लोगोफोरजों बेराय बेराय सङो लोगोफोरजों जौ लोंनायाव बेदर जानायाव सङो नाथाय कर्स लायाखै संनाया सङो जोबोर मोजाङैनो ओंख्रिफोर सङो आङो दा आङो गासिबो सावमिन चाइनिस नुदलस बायदिफोरखौ संनायाव इक्सपेरियेन्स गोगोम दं दा आङो जोंनि बर' हारियाव गोथावसिन ओंख्रि अन्दला नार्जि अमा सबाय दाउ बेखौ सङो जेरै अन्दला अमा संनायाव न'वाव अन्दलाखौ उननानै जोङो अराव होनानै गोदौ होनानै मोनसि मोसियाव साखिनायो आरो बाव अन्दलायाव हरनाय खारैखौ जोङो नारेंखल बिगुर थालिर बिगुर खाथ्रि बायदिनिफ्राय फोराननानै सावनानै हांगार बानायनानै जोङो बे हांगारखौ दैजों सिथुमनानै नङाब्लाबो गुरायै दोनानै जोङो बायदिसिना खलथा लानानै बाव सरनानै बे गनाय दैखौ जोङो खारै हिसाबै बाहायो बे खारैखौ जोङो सबाय नार्जि अन्दलायाव होयो जेरै नार्जि अमा बेखौनो बुंदो नार्जि अमायाथ' नों आंनिनो फेभराइत गोथाव अमाखौ एवग्रोनानै नार्जिखौ रुग्रोनानै अर होसननानै खारै होनानै आरामै मोनस्लाव स्लाव बरिया गोथाव जायो बेयो दा आङो सानसेखालि मा जाबाय लोगोफोरजों बेरायनायाव थांनायाव जौ लोंनायाव बेदर संदोंमोन बेदर संनायाव संख्रि बाबनानै होलायनाय ब्रा दाना लोगोफोरजों बखिजानोसो थोबाय दा आङो बिदिनो इएक्सपिरियेन्स दं नोगोर मोजां संनाय जानायाव लोंनायाव संनायाव ओंख्रि संनायाथ' आंनि फेभरेइट आं रोंखाजोबो बाव गोबां मोजां इएक्सपिरियेन्स दं आंना